आज कल की जो युवा पीढ़ी है वो किसी प्रकार से वो सांस्कृतिक का पालन तो बहुत ही कम करती है क्योंकि पढ़ लिखकर जो वो पुरानी सांस्कृतिक हैं उसके अनुसार कोई काम नहीं करते हैं युवा वर्ग के बच्चे लोग जिस प्रकार से मतलब यानि कि या अपने है ना जात समाज में जो भी है यानि कि जो अपनी संस्कृति है वो बिल्कुल नहीं करते हैं हैं वो लोग वो अच्छा ई ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये पढ़ाई लिखाई जो बच्चे करते हैं तो फिर वो दूसरी ओर मुड़ जाते अपने जो कल्चर है अपना जो व्यवहार है अपनी जो सांस्कृति के ना इस प्रकार से वो अपना वातावरण चेंज कर देते हैं वो उस प्रकार वो उस रूप में नहीं ढलते हैं बालक लोग बच्चे लोग हाँ पढ़ लिखकर जो है अलग ही प्रकार से अपनी जो उनकी राय रहती है जो उनको अच्छा लगता है बस वही करते हैं वो लोग